دلی کے مختلف حصوں میں تہذیبی ہم آہنگی یا تہذیبی اختلاف بہت اہم ہے یہاں جو لوگ دوسرے مذہبوں کے یا جیسے ہندو مسلمان سکھ عیسائی ان کے اپنے کھانے ہیں ان کے اپنے رہن سہن ہیں ان کے اپنے اٹھنے بیٹھنے ہیں ان کے اپنی تہذیبیں ہیں تو اس طرح سے یہ الگ الگ ورائے ورائٹی ہے یہاں اور بہت اختلاف ہے یہاں کے مذہبوں میں اور اس کے کلچر میں